कामा भायर म्हाका अशी खूब खूब अशें कामा भायर म्हाका आवड आसा म्हणल्यार ड्रॉइंग म्हाका ड्रॉइंग काडपाक खूब आवडटा म्हाका वेग वेगळी चित्रां काडपाक आवडटा आवडटा जशें मंडेला आर्ट्स जें आसा तें म्हाका खूब ते काडपाचें म्हाका खूब म्हणल्यार खूब आवड आसा त्यान भायर आनीक दुसरे दुसरे वेग वेगळे प्रकारचीं चित्रां म्हाका काडपाक आवडटा त्यान तशेंच म्हाका पुस्तकां वाचपाक आवडटा पुस्तकां म्हाका काणयो वाचपाक चड आवडटा चडांत चड आवडटा आनी आनी दुसरें म्हणल्यार म्हाका रांदपाची खूब आवड खूब आवड आसा हांव वेग वेगळे प्रकारचे डिशीज जे आसात ते हांव फोनाचेर जावं युट्यूबाचेप पळोवन करता